भारतमे लोगके चाय बहुत जादा पसंद रहैत छै ओसभ किछु मिलै नहि मिलय ओकरा सभकें चाय चाहिए रहैत छै किआकि ओकरा सभकें चायके आदत पड़ल छै शुरुसँ पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चाय चाय चाय सभकेँ चाय चाही चाहे बड़े हुअ चाहे बूढ़े हुए चाहे बच्चा हुअ हर किसीके चाय चाही चाय चाय बहुत अच्छाओ लागै छै किआकि हमरो खुदके अच्छा लागैत छै चाय हम एक टाइम तऽ चाय जरूर पीए छी जबकि हमरा सब मनो करैत छै कि चाय जादा नहि पीना चाही चाय बनबैके लिए सबसे आसन छै घरमे अहाँ एक कप पानि डालूँ फेर ओकर बाद ओहिमे एक कप दूध डालूँ फेर ओहिमे दू चमच चीनी डालूँ फेर ओकर बाद ओहिमे चाय पत्ती डालूँ ओकर बाद इलायची अदरक जेभी मसाला डालनयए ओकरा अहाँ अच्छासँ कुटिकेँ डालु जाहिसँ ओकर स्वाद आबै ओहिमे या चाय ओ चाय पिलासँ हर सर दर्द खतम भऽ सकैत छै अहाँ ई विधिसँ चाय बनाबै सकैत छी